दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि गर्मियों का मौसम आ चुका है गर्मियाें के मौसम में हमारी त्वचा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो मैंने मेरी दोस्त से क्रीम के बारे में पूछा कि तू कौन सी क्रीम लगाती है तेरी त्वचा इतनी ज़्यादा मुलायम कैसे है उसने मुझे पॉन्ड्स क्रीम के बारे में बताया वो पॉन्ड्स क्रीम मैंने पाँच दिन हुए हैं उस पॉन्ड्स क्रीम को खरीदे हुए और तीन से चार दिन हुए है उस पॉन्ड्स क्रीम को मुझे इस्तेमाल करते हुए जैसे ही मैंने उस क्रीम को इस्तेमाल किया तो तीन से चार दिनो में ही मुझे मेरी त्वचा पर असर नज़र आने लग गया मेरी त्वचा बहुत ज़्यादा मुलायम हो गयी और दाग धब्बे भी हट गए तो मैं आप चाहती हूँ की सब भी उसे इस्तमाल करें और अपनी त्वचा को स्वस्थ करें